फरायसालिफोरा फरायसाफोरनो बेबायदिनो दानि जुगावथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन टेकनिक लानानै हारिमु आरो शिल्प' बिथाफोरखौ फोरोङो दानि मुगायावहा गोबां फोरोंगिरिफोरा बेबायदिनो स्किल्स गोनां जाबाय बिदिनो इजि अवे आवहा जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंनो रोङो आङो मिथिनाय बादिब्ला ओह बेबादिनो जोंहा आरो फो खायसे खायसे गथ'फोरखौथ' जोंहा फोरोंनो नांलाया उन्दै समनिफ्रायनो मोनसे आर्टिसटिक्स स्किल्सआ बेसोरनियावहा डेभ्लप जाखायो उन्दै समनिफ्रायनो बिसोरो मोनसे इन बर्न टेलेन्ट बायदि सोरनिबा सोरबा गथ'फोरनियावहा थाखायो बेबायदि स्किल्सफोरा आरो औ आं गोसोआव दोङो आं उन्दै समाव बेबायदिनो बेफोरबायदि ओह आखाइयाव खाख्रिनि दिङा बानायफोरखो आङो बानायोमोन बेबादिनो पेपार फोरनि बेबादिनो दिङा बनायनायफोरखौ आङो खालामोमोन आंनि लोगोफोरदों गेलेयोमोन जेबोला उन्दै समाव अखा बोथोर जायोमोन अखा फैयोमोन बा सिख्लायावहा बिबायदि दै जमा जानानै थायोमोन आङो बे बायदि आखाइनि खाख्रिनि दिङाफोरखौ बनायनानैहा लोगोफोरदों गेलेयोमोन आरो लोगोसे बेबायदिनो ओह बेबायदिनो जोङो इसान दानायबायदि ओह खेलाफोरखौ गेलेयोमोन इसान दानाय मानि बिदिनो फिसा फिसा गनफोरखौ जोङो दोथाबनानै खुन्दुंफोरखौ लगायनानै जोङो हि बनायनाय बायदि माबा मोनसे बेबायदिनो ओह गस्ला गस्ला नङा माबा मोनसे बेबादिनो हि दख'नाफोर दानायबायदि सोंनाय बायदि जोङो सोंनाय खेलाफोरखौ गेलेयोमोन आरो सिगांहाय